अभी न मैं सर्दी के समय पर एक गीज़र खरीद के लेकर आई थी काफी महंगा गीजर उस टाइम पर मैंने खरीदा था लेकिन वह कुछ महीने तो वह सही से चला लेकिन थोड़े टाइम बाद ही मतलब वॉरन्टी के अंदर भी वो गीज़र गर्म पानी वह एक घंटे में उसमे गर्म पानी होता था जबकि उस टाइम पर जब मैंने उसको खरीद था तो उन्होंने बोला था कि दो से पाँच मिनट के अंदर आपका पानी गर्म हो जाएगा और मतलब काफी बड़ा टैंक है इसका अच्छे से आप बहुत जल्दी पानी गर्म कर लेता है तो पर थोड़े टाइम वो सही चला और धीरे धीरे उसमें है न शिकायतें आने लग गई उस गीज़र के अंदर तो मैंने नया गीज़र खरीदा फिर उसको करवाया सर्विस करवायी उसके बावजूद भी वह सही से काम नहीं करता है तो मेरा मैंने इतना पैसा देकर वह ख़रीदा उस वक्त में और काफी तो मुझे परेशानी उठानी पड़ी सर्दी के टाइम पर मैंने सर्दी के समय पर सोचा था कि गर्म पानी आएगा अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी फिर भी नई चीज़ खरीदने के बाद भी मुझे काफी ज़्यादा परेशान होना पड़ा तो मुझे बहुत बकवास वह जो गीज़र मैं लेकर आई सबसे गंदा मेरा अनुभव उसके साथ में था